हीअ ॻाल्हि अहिड़े समय जी आहे जॾहिं मां ॾहें कक्षा में पढ़ंदी हुयमि परिक्षा में छह महीना बाक़ी हुया मां मुंहिंजी क्लास ते पई वञा तॾहिं हिक टैम्पो वारे मुंहिंजे एक्सीडैंट करे छॾियईं हुयईं तॾहिं मां ॿ ॾींहं होशु में न हुयमि ऐं मुंहिंजे पेर में टाका आया हुया हिकदमि बेड रेस्ट ते हुयमि मां चारि महीना उथी न पई सघां मां छह महीननि में छह महीना मां सुम्ही हुयमि ॿ महीना ख़ाली दवाखाने में मां दाखिल हुयमि जॾहिं मूंखे रज़ा मिली मां घर आयमि मूंखे पढ़ाईअ जो जाम टैंशन हुयो हुयो तॾहिं मां ॿ महीना घर में हुयमि अ सुम्ही सुम्ही हुयमि उथी न पई सघां सुम्ही न पई सघां पेर में जाम सूर हुयो त पोइ मां पढ़ाईअ जो बि टैंशन हुयो जाम ॿ महीना मां ॿ महीना खां पोइ मां जीअं ई ठीकु थियमि मां मुंहिंजो शेड्यूल ठाहियो मां मुंहिंजो टाइम टेबल ठाहियो के टाइम टेबल मां सुबुह चईं चईं बजे उथी करे पढ़ंदी हुयमि पोइ मूंखे घर जा बि जाम कम हूंदा हुया स्कूल जी अटैंडंस पूरी करणी हुई जेॾीमहिल मां छह महीना स्कूल न वई हुयमि मूंखे स्कूल जी अटैंडंस पूरी करणी हुई हूअ क्लास वेंदी हुयमि पोइ क्लास खां अची करे पढ़ंदी हुयमि मतिलब सॼो टाइम मुंहिंजो पढ़ाईअ में वेंदो हुयो ऐं कम में मां मुंहिंजे लाइ टाइम न कढी सघंदी हुयमि पोइ पेर में बि थोरो कढी करे नओं नओं घाव हुयो त मूंखे सूर पवंदो हुयो पेर में बि पोइ मां मुंहिंजी डेडलाइन ॿ महीना हुई मूंखे ॿिनि महीननि में सॼो रिविज़न कम्पलीट कयो मुंहिंजो सॼो अधि सिलेबस बाक़ी हुयो मूंखे सॼो सिलेबस कम्पलीट करणो हुयो पोइ मां ॿिनि महीननि में मां जाम कोशिशि कई की मुंहिंजो सिलेबस कम्पलीट थिए पोइ जीअं मां सुठी तरह सां पढ़ाई कई मां मुंहिंजी कोशिशि कई पोइ जीअं बॉड्स जी एक्ज़ाम आयूं पोइ मां एक्ज़ाम्स ॾिनी सुठी तरह सां पोइ मां साइंस ऐं एस एस में जॾहिं रिसल्ट आयो मुंहिंजो त मां साइंस ऐं एस एस में फेल थी वयमि त मां जाम महिनत कई हुई पोइ मां न थियमि पास त मूंखे थोरो दुख थियो पर मां ॿियो अटैम्प ॾिनो मां कोशिशि न छॾी मां ॿियो अटैम्प ॾिनो पोइ मां पास थियमि उनमें सुठी तरह सां महिनत कई पोइ मां ॿिए अटैम्प में पास थियमि त मुंहिंजी डेडलाइन हीअ हुई की मां ॿिनि महीननि में पास थियां पर मां न करे सघियमि मां कोशिशि जाम कई पर हमेशह हीअं न हूंदो आहे के डेडलाइन पूरी थिए वञे मुंहिंजी डेडलाइन हीअ हुई के मां ॿिनि महीननि में पास थियां पर मां न मां न थी सघियमि पोइ बि मां कोशिशि न छॾी ऐं मां ॿिए अटैम्प में पास थियमि मना चवण जो मतिलबु ईहो आहे के कोशिशि करण करणो रहण करणो पवंदो अ कोशिशि करणी रहंदी छॾबी न आहे जिंदगीअ में कोशिशि करणु